हा डॉक्टर साहेब राम राम हा साहिब मां हरेश थो ॻाल्हायांव साहिब मूंखे ॿिनि ॾींहंनि खां अचानक सां पेट में सूर थी पयो आहे हा जंहिं जे करे मुंहिंजो पेट साफ़ु नथो थिए ॿियो कुझु न मां कल्ह राति जो पार्टीअ ते वयो हुयुसि त असां बस उते इएं त पार्टीअ में मां चङो ई कुझु खाधो होसीं पंहिंजे दोस्त जी इन महिफ़िल में वेठो हुयुसि त उतां जो जेको उन्हनि मैकडोनल्स घुरायो हुयो त मां हू हा जेके आलू टिक्की हुई थम्सअप हुई कोल्डड्रिंक हुई उहो सभु मां खाधो हुननि सां गॾु वेही करे पेटु ख़राबु आहे मथे में सूर उल्टियूं अचण शरीर में सूर ॾाढो इएं पीड़ा थी रही आहे

तव्हां साहिब डॉक्टर साहिब तव्हां घणे बजे अवेलेबल हूंदव हुते मौजूद हूंदव त मां उन वक़्तु अचांवं हींअर टाइम त अच्छा साहिब हलण जी हालत ॾाढी ॾुखी आहे पर मां खैर कोशिश कंदुसि मां ऑटो रिकशा करे मां तव्हां ॾे अची वेंदुसि पर मूंखे त बि अधु कलाक खन लॻंदो

जी साहिब मां जेतिरो मूसां जल्दी थींदो मां जल्द बाय जल्द तव्हां जे दवा खाने ते पहुचण जी कोशिशि कंदुसि मां जी साहिब धन्यवाद साहिब तव्हां जो शुक्रगुज़ार